लोग हिन्दी भाषा के अलावा में और कोई भाषा नहीं समझ पाते हैं और हम लोग को हिन्दी के अलावा कुछ हिन्दी बोलने की हर सुविधा तो हर सुविधा हम लोग को हिन्दी बोलने में हर सुविधा हम लोग को समाज कराता है बच्चों को भी इस्कूल पढ़ने डालते तो हिन्दी बोल हिन्दी की महत्व सिखाते हैं और रिश्तेदार भी आते हैं तो लोग हिन्दी भाषा अंग्रेज़ी बोलें तो हम लोग को समझ में नहीं आती है हिन्दी की हिन्दी भाषा में बोलेंगे तो हम लोग समझ पाएँगे दिल्ली में गुजरात में और मराठी सब लोग बोलेंगे तो हम सब समझ में नहीं आएगा कि क्या ये सब बोल रही हैं हम लोग अपने भाषा में समझ पाएँगे और किसी भी भाषा में नहीं समझ पाएँगे रिश्तेदार भी आएँगे तो बोलेंगे अंग्रेज़ी हिन्दी तो हम फिर समझ नहीं पाएँगे हम लोग हिन्दी भाषा में समझेंगे हिन्दी का बहुत महत्व है जहाँ पर जाओ हिन्दी ही सरकार भी की तरफ से हिन्दी देखो तो हिन्दी में हम लोग समझ पाएँगे अंग्रेज़ी देंगे तो हम लोग नहीं समझ पाएँगे और उसके बाद हम लोग हिन्दी में भी बहुत महत्वपूर्ण है हम लोग छोटे छोटे बच्चों को भी हिन्दी पहले सिखाते हैं अंग्रेज़ी सिख हम लोग तो पढ़ नहीं पाएँगे ना तो सिखा पाएंगे और इसीलिए हम लोग बच्चों को भी अपने रिश्तेदार को भी और सब गाँव देश में हिन्दी सब बोलेंगे मराठी बोलेंगे गुजराती बोलें दिल्ली बोलेंगे तो हम नहीं समझ पाएँगे और हम लोग को भी जहाँ इस्कूल में जाते हैं और विद्या जैसे गाँव में जाते हैं और पंचायत भवन में जाते हैं हर जगह जाते हैं तो हम लोग हिन्दी नहीं बोल पाते हिन्दी बोल पाते हैं अभी कोई कह दे अंग्रेज़ी में बोल दो तो हम लोग अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते है